अज्ज अ'ऊं तुसेंगी अपनी इंडिया दी पंज स्टेटें नाम सनानियां ऐसे ते बड़ी स्टेट स्टेट न मेरी इंडिया च मगर तुसें अऊं पंज स्टेटें दी नाम सनानी पैह्ली स्टेट ऐ ओह् ऐ गोवा दुई स्टेट ऐ मुंबई त्री स्टेट ऐ ओड़िसा चौथी स्टेट ऐ हिमाचल प्रदेश ते पंजमी स्टेट ऐ पंजाब एह् ही मेरी पंज स्टेटां इंडिया दी